अच्छा अज्ज थुआढ़ा बर्थ डे बी ऐ मुबारखां न पुच्छना चाहंग अज्ज बर्थ डे पर केह् पलैन ऐ पार्टी दा केह् पलैन ऐ जरा ओह्दे बारै दस्सो आं जी सर अज्ज मेरा बर्थ डे ऐ ते मेरे ब'डे पर अज्ज में पैह्ले कालेज आई दियां थोह्ड़ा मिकी कालेज च कम्म हा ते कन्नै मेरी जेह्की स्टडी जेकर लेक्चर्स लग हे ते में कोलेज आई दी ही ते ओह्दे बा'द में इंस्टीट्यूट जाना ते इंस्टीट्यूट दे मेरे जेह्के दोस्त बगैरा न मेरी सेह्लियां न उ'नें गी में पार्टी देनी ऐ थोह्ड़ी बहुत ते उत्थै बी थोह्ड़ा बहुत एंजॉयमेंट करना ऐ ते बाकी अज्ज मेरे इ'यै पलैन न कि में थोह्ड़ा बहुत घूमना फिरना ते अपने दोस्तें बगैरा कन्नै ते जि'यां अज्ज सवेरै उठियै सारे घर च कढ़ा कढ़ू बनेआ ते कंजकां कूजकां पूज्जियां ते ओह्दे बा'द पूजा शूजा होई फ्ही ओह्दे बा'द साढ़े घरै कोल इक मंदर ऐ में उत्थै गेदी ही उत्थै में पूजा पाठ कीता में शैल भगवान गी शिव जी भगवान गी जल ढालेआ ते शैल विश अपने आस्तै विशिज मंगियां ते भगवान जी मिगी लाइफ च शैल जेह् किश जेह्दे लाईक अ'ऊं होगी मिगी देओ ओह् दे बा'द कि में रूट्टी छुट्टी खाद्धी ते फ्ही में त्यार शेयार होई ते फ्ही में कालेज आई ते हून कालेज अ'ऊं मिगी थोह्ड़ा कम्म ऐ ते ओह् अ'ऊं करा नी कन्नै कन्नै अ'ऊं थोह्ड़ा गल्ल बात बी करा नी मेरी जेह्की सेह्लियां न उं'दे ते हून थोह्ड़े चिरे दे बा'द अपने इंस्टीट्यूट जाना उत्थै में कंप्यूटर सिक्खा नि आं उत्थै बी मेरे मैम जेह्के सर न ओह् बड़े शैल न ते उ'नें उं'दे कन्नै थोह्ड़ा में अपना बर्थ डे सैलिबरेट करना अपनी जेह्की सेह्लियां न दोस्त न उं'दे कन्नै बर्थ डे सैलिबरेट करना

कोई एह्दे च बड़ा बड्डा ओह् नेईं ऐ कि में यू पी एस ई क्लीयर करी ओड़ी मिकी कोई इन्नी जैदा खुशी बी नेईं ऐ कि मेरा बर्थ'डे ऐ अज्ज केई लोकें गी ते बड़ी जैदा खुशी होंदी ऐ कि जे साढ़ा ब'डे ऐ असें उत्थै जाना उत्थै सैलिबरेट करना मिगी कोई इन्नी जैद खुशी नेईं ऐ आं होंदी बी ऐ थोह्ड़ी बहुत कि अस दिन ब दिन बड़े होआ ने पर इक्क गल्ल दा गम बी होंदा कि साढ़ी लाईफ दे दिन घटदे गै जादे ते बर्थ डे जेह्का ऐ मनाना बी चाहिदा ते नेईं हां ते ओह्दे बा'द में केक कट बगैरा मेरे घरा आह्ले एह्दे खलाफ न क्योंकि जेह्की ऐ बाह्रले देशें दी वेस्टर्न सिवीलाइजेशन साढ़े जेह्ड़े भारती लोक न उ'नें इसी सिविलाइजेशन गी अडोपट करू ओड़ेदा ते निक्का नेहा बी किश होऐ केक कट्टो जी केक कट्टो मोमबतियां स्हालो ओह्दे कन्नै केह् होंदा साढ़ी गै जिंदगी दे दिन कटदे न ते ओह् होंदा ते एह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्की साढ़ी भारती संस्कृति डोगरा संस्कृति केह् आखदी कढ़ा पू्डियां बनाओ धाम शाम करो अपने जेह्के साथी न अपने म्हल्लेदार न गोआंढ़ी शोआंढ़ी न उ'नेंगी बी खलाओ पलाओ ते बाकी केक नेईं कट्टना चाहिदा मेरे पोंटि आफ बियू में अगर मेरे घरा आह्ले गी नेईं शैल लगदा ते नेई कट्टना चाहिदा बाकी अ'ऊं अज्ज खुश बी ऐं ते नेईं बी ऐं कि मेरा बर्थ'डे ऐ अज्ज कि ते